भारतमे कोन कोन खाना नीक लागै हइ जेना भात दालि नीक लगै हइ रोटी सब्जी नीक लागै हइ जेना खीर तस्मै खीर आओर नीक लागै हइ सबचीज नीक लागै हइ भारतमे रोटी सब्जी सबचीज नीक लागै हइ बनबऽ आबै हइ भात दालि सब्जी सबचीज बनबऽ आबै हइ बुझलिए ताहि लऽ कऽ सबचीज बनबै छिए बनबऽ आबै हइ बुझलिए ने रोटी बनबऽ आबै हइ सब्जी बनबऽ आबै हइ भात बनबऽ आबै हइ दालि बनबऽ आबै हइ खीर बनबऽ आबै हइ पूड़ी बनबऽ आबै हइ सबचीज बनबऽ आबै हइ मिथ भारतमे